جی کچھ لوگ ماتنے ہیں کہ کائنات کے دیگر سیاروں پر بھی زندگی ہو سکتی ہے لیکن اس کا ابھی تک کوئی صاف ثبوت نہیں ملا ہے یہ ایک ویچارک مد مدعے پر آدھارت ہے جو ویگیانک سمودائے کے بیچ چرچا ہوتی ہے